अॼु जो भारत युॻ सॼो ऑनलाइन युॻ आहे हिन युॻ में हर शइ ऑनलाइन थी थी वञे त गेमूं बि अॻियां हली करे ऑनलाइन ई थियणूं आहिनि हिन रांदियुनि में छा थींदो आहे अलॻि अलॻि तरीक़े जूं रांदियूं हाणे मोबाइल में थियनि थियूं जीअं कि चेस थी वियो पबजी थी वई किर्केट थी वई हाणे हिकु पबजी नई रांदि आई आ हिन रांदि में कीअं आहे न त सभु चार दोस्त मिली करे हिक कड़ा थियनि था ऐं हिक गेम हीअ पबजी चालू था कनि हिन में कीअं मारा मारी थींदी आहे जेको माण्हू सभ खां वधीक माण्हुनि खे मारींदो आहे ऐं एंड ताईं रहिंदो आहे उहो खटी वेंदो आहे अॻियां जो ज़मानो बि सॼो ऑनलाइन ई थियणो आहे हाणे ॿ शयूं अची वयूं आहिनि हिकु ए आइ जेको आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्स चइबो आ हिकु वी आर जेको वर्चुअल रिएलिटी चइबो आहे वर्चुअल रिएलिटी कीअं आहे त हिकु शइ ईंदी आहे जेकी अख़ियुनि ते लॻाए करे माण्हू हीअं महसूस थो करे कि मुंहिंजे साम्हूं ई सभु थो थिये हीअ हिकु दम असां खे ख़ुशि थी करे सघे कि सभु असां ॾिसी था सघूं हिक दम करीबीअ सां ऐं आर्टिफिशल इन्टेलिजेन्स कीअं आहे न इहो हर हिकु कमु असां खे असानीअ सां करे थो ॾिए जंहिं सां माण्हू आराम सां गेम खेॾी थो सघे ऐं सुख बि पाए थो सघे अॻियां फ्यूचर जेको इहो आहे इहो सॼो हिननि जे मथां ई निर्धारित आहे ऐं अॻियां गेमूं बि इएं ई खेॾजंदियूं ऐं अॻियां देश बि इएं वधंदो सॼो युॻ ऑनलाइन ई आहे ऐं अॻियां बि माण्हू इएं ई कन्दा